چائے بنانے کے لیے میں دیکھ لیتی ہوں کہ افراد کتنے ہیں جتنے افراد ہوتے ہیں جیسے پانچ افراد کے لیے مجھے چائے بنانی ہے تو اس کے لیے میں تین کپ دودھ لیتی ہوں اور دو کپ پانی اس کے بعد چار چمچ چینی ڈال دیتی ہوں دو چمچ چائے کی پتی اور دو تین ہری الائچی اور ادرک ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ڈالنے کے بعد میں اسے چائے کو کھولا لیتی ہوں اور اتنا پکاتی ہوں کہ وہ ایک دم لال ہو جائیں اس کے بعد پھر میں پیش کر دیتی ہوں